हमरा सबके एम्हर भोज बहुत विशाल होइ छै जाहिमे किओ मरै छै तऽ ओहिमे तीन दिनाके भोज होइ छै पहिलुक दिना होइ छै भात दालि सब्जी पापड़ घी ई भुजिआ सबकिछु होइ छै दोसर दिना खीर पूड़ी ई रसगुल्ला जे लोकके रुचि होइ छै से पुछल जाइ छै तकरासँ ओ वएह हिसाबसँ खाना भोजन भोजके खाना बनै छै किओ कहलक दही चूड़ा किओ कहलक ई बहुत तऽ सुन्दर होइ छै तेसर दिना फेर मीट चावल पापड़ घी अचार दही चीनी होइ छै ओहिमे बहुत सुन्दर होइ छै हमरा सबके एमहर बियाह जे होइ छै पहिले टेन्ट लागै छै टेन्टसँ तीन दिना चारि दिना पहिलेसँ भोज होइ छै आओर पहिले भोज होइ छै तीन दिना चारि दिना पहिलेसँ आओर बिआहके रातिमे बहुत सुन्दरसँ भोज होइ छै पूड़ी सब्जी पुलाव तड़का अचार आओर मीट मछली जे जे जकरा रहै छै से सबके भोज करै छै मिठाइ चारि रङ्गके कच्चा पक्का रहै छै आओर दही चीनी सब रहै छै आओर हमसब बहुत सुन्दरसँ सब मिलजुलिके जाइ छिए भोज खाइलए बहुत आनन्द आबै छै बहुत आनन्द आबै छै आओर सब जाइ छै आओर खाइओमे नीक लागै छै बहुत सुन्दरसँ